مجھے صبح و شام دونوں ہی وقتوں میں دوڑنا پسند ہے اور جتنا بھی وقت دوڑنے میں گزر جائے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے اور روزمرہ دوڑنے کے لیے مجھے صحت حوصلہ دلاتی ہے کیوںکہ دوڑنے سے آدمی کی صحت بنتی ہے بہت ساری بیماریاں ختم ہوجاتی ہیں موٹاپا قریب نہیں آ پاتا اور جسم کے اندر پھرتی اور چستی رہتی ہے کاہلی اور سستی ختم ہو جاتی ہے